बौ हाँ रवि कैसे हो अरे वो फिल्म की जो इस्क्रिप्ट लिखी जा रही है कहाँ तक लिख ली तुम ने अभी कितना काम रह गया है उस पर हाँ तो ज़रा जल्दी से कम्प्लीट कराओ जिससे उस पर तैयारी की जाए फिर अपन को क्या है उस हिसाब से फिर वो मुझे कलाकारों के भी है ना मतलब वो अपन को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो उनको उनको भी अपन को एस्पैक्ट करना पड़ेगा कितनी डिमांड है कितना पेमेंट ले रहे हैं तो उस हिसाब से पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा ना ओके ये इस्क्रिप्ट के लिए मैंने बात की थी अभी अमिताभ बच्चन से तो अमिताभ बच्चन जी कह रहे पहले मेरे को इस्क्रिप्ट तो बताऍं इस्क्रिप्ट का रूप रेखा तो कोई कहानी बताएं जब उसके बाद अपन कम्प्लीट कराएं है कतार नहीं उसमें ऐसा है देख लो और उनकी भी सलाह ले लो ख़ुद ही ज़्यादा होगी क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा अनुभव है ना इस लिए हाँ तो उसका एक ना ले कर फिर अपन उसको पहले कम्प्लीट करने से पहले एक बार उसको दिखा लें उसके बाद अपन सचिन्दर जी से बात कर ले तब वो जो बोले हम हाँ तो इस्क्रिप्ट है ना तो उसको ये कम्प्लीट कर के कितना होगा ले कर आ जाओ कल बैठ लेंगे कल बैठ लें अपन तो एक काम करते हैं हलो हाँ कल बैठ के इसको पूरा अपन देख लेते हैं रात को नौ से दस के बीच में आ जाओ हैं ठीक है ओके बाय